جی سر میرا نام شاہ رخ خان ہے میں نے آپ کو اس لیے کال کیا ہے کہ آپ نے میرے لینڈ لائن بل کی جو سروس ہے وہ ایک واجب در سے نہیں دیے آپ میرا آٹو پے چالو کر دیجیے میں بہت زیادہ بزی بیزی آدمی ہوں جس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ مصروفیات رہتی ہے اور آپ میرا آٹو لائن پہ اگر چالو کر دیں گے تو مجھے بار بار مشکلات کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا مجھے آٹو پے نہ چالو ہونے کے کارن آپ کو اس کول کو کرنا پڑا جس کی وجہ سے مجھے بار بار یہ بات کہنے کی ضرورت نہ پڑے اور آپ برائے مہربانی مہربانی میرا آٹو پے چالو کر دیجیے شکریہ